जिसलै असीं बाह्र जन्ने न ते अलग अलग टाइप दे लोग मिलदे न अलग अलग बर्ड़ वाचिंग करने न थोह्ड़ी साह्नू भाशा घट्ट समझ आंदी इंदी थोह्ड़ी इनेंगी साढ़ी घट्ट आंदी इस करियै असें फिर वी इक दुए नाल बर्ड़ वाचिंग करने न ते समझने दी कोशिश करने न ते बड़ा कुछ सिक्खने गी मिलदा ऐ इक दुए नाल बर्ड़ वाचिंग करने कन्नै